नमस्ते फूल ऊल के बारे में बात कर रहे थे हाँ फूल लेना है गार्डन में सजाने उजाने वाला फूल गुलाब गुड़हल ऐसे सूरजमुखी छत पर भी लगाना है गार्डन में भी लगाना है सजाने गुलाब गुड़हल कनेर हाँ सब प्रकार के फूल चाहिए ना सजाने के लिए थाला वग़ैरह वह बहुत फूलते हैं वह रेट बताइए कैसा रेट है कौन से रेट में क्या कौन से फूल मिलेंगे कौन से फूल गुलाब और गुड़हल ठीक चलिए ठीक है फिर कल मिलेंगे आपको नमस्ते